हैलो नमस्कार हां जी जी जी बोलिए हां जी बोलियै हां क्या क्या मकाना मकाओ

जी जी जी बोलिए बोलिए हां हां लिख रहे हैं जी जी जी जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ ओके ठीक ऐ ठीक ऐ जी जी बोलिए बोलिए ठीक ऐ ठीक ऐ अभी भेज देते हैं अभी भेज देते हैं ओके